हेलौ सार औ औ सार औ औ सार ओरैनो सार ओरैनोथ' सार आं दा गुबुन जायगायावसो दङ ओरैनो इसे सिरियास नामा सार ओरैनोथ' आं दा एसे गुबुन जायगायावसो दं आं एसे देरि जालांगोनदां आं ओरैनो सहैब्लाबो दा बेलासिफोरनि गेजेरावसो सफैनो हागौ ए थागोन सार आं एसे उनाव र' कनटेक खालाम हरगोन जिखुनु जाया आं दा एसे उनाव खोनथा हरगोन आरो ओरैनो सारा दा बेसेसोनि खाथियाव दङ ना ओरैनो सार बेसे बेसे गोबाव सिमाव सौहै नांगोन नखरनि गारजेनफोरा दे सार नाजानो जिखुनु जाया एसे साराबो साराबो एसे माबा लादो दाइथ' लाथ'दो दसे नखरनि गारजेन सहैजासे सहैसानदियाव दे सार दे थेंकिउ सै सार